मूंखे खाधो ठाहिण त ॾाढो वणंदो आहे ऐं मां अलॻि अलॻि क़िस्म जा ताम बि जाम सुठा ठाहींदी आहियां उन ॾींहुं चैनल खे मटींदे हो संजीव कपूर जो कार्यक्रम पियो हले ऐं संजीव कपूर मुंजो हिकु जाम सुठो इंस्पीरेशन आहिनि त हुन जे हिकु डिश पई हले उहा आहे पनीर जी भाॼी उन खे ॾिसी करे मां हिकदमु वञी करे पनीर ई पनीर वठी आयमि ऐं पोइ पनीर जी भाॼी ठाई ऐं उआ पनीर जी भाॼी ठाही ॾाढी स्वादिष्ट ठही हुई